हेल'

आं होनदो अवाटार साप्लाय मेन

अ लेथ्रा दै थांदो नामा बालि गोजा बालि थ' थांनो नाङामोन माब्रै थांखो आस्सा अबे सोरहानाव मोनहैदो बे दैआ नोंसोरनि खाथि खालानि न'खरावबो बिदि दै गाज्रि थांदो नामा आस्सा बिसोरनावबो थांदो माथो बिसानि क'मफ्लेन फैयाखै नोंसानि ल'सो क'मफ्लेन मोनदो अ आस्सा आस्सा र' आं नायनो सेक खालामगोन दसे उनावहा माने आं खोन्था हरगोन फन खालामनानै मा अबाव प्रब्लेम जादों हयथु पाइप फोरा खिजानि लिक जादो दां बेखौ जोंनि टेकनिसियानखो मानि निसय निसय निसय जों खिन्थु जोंनि फालि फोराय जों दैखौ मोजाङैनो हरदोंमोन बिदि लेथ्रा दैखोथ' जों हराना बाबरे मानसिनि जिउनि खोथा दं बे लेथ्रा दैख' लोंनो हाया न नङा मिनिनाय बाथ्रा नङा बे जुदि नोंथां नोंथांनि न'सिम थांदो ना आरो बेलेगनिफ्राय फन फैयाखै क'मफ्लेन थेवब्लाबो जों खालि जारिनानै नायगोन अबावबा माबा मोनसे टेकनिसियानयाथ' बे माबानि पाइप थाइफनि खोथा दं थ' लिक थिग जानोबो हागौ नोंथाङा जेबो सिन्था खालाम नाङा जों मोजां दै हगारहरगोन अ जों मोजां जागोन सेक खालामगोन जों सेक खालामनानै मोजां दैखो जोङो मोजाङै सेक खालामनानै मोजां दैखौ नोंथांमोनो दैथाय हरनाय जागोन सिन्था दाखालाम अ